मैं नरेगा करती हूँ मेरे पति काम करते हैं लेबरानी की हमारे दो बच्चे हैं दोनों बच्चे पढ़ते हैं एक बच्चा हाई इश्कूल में है एक बच्चा आठ में है उसपे मुझे बहुत नाज है इसलिए हम गरीब परिवार से हैं गरीब परिवार से हैं हमारे पति कमाते हैं हम लोग तीन आदमी खाते हैं इसलिए ज़्यादा हम लोग को आमदनी नहीं है हमारी मम्मी बहुत वो हैं हमारे बच्चे भी जो भी हैं बहुत अच्छे हैं बहुत समझदार हैं अपने के लिए बहुत समझते हैं अपनी गरीबी परेशानी परिवार का खर्चा हर एक चीज में मेरे बच्चे बहुत वो होते हैं इसलिए मुझे बहुत वो है मैं जो भी हुआ गरीब परिवार से हूँ इसलिए मुझे वो होता है जो भी हमसे होता ही है उसमें जो भी आदमी हमारे इतने अच्छे हैं मुझे कुछ करने नहीं देते हैं बोलते हैं तुम्हारी तबियत नहीं सही रहती तुम अपने घर में रहो जितनी भी गलती रही हो उसके लिए माफी भी दे देते हैं इसलिए मेरे आदमी मेरे बच्चे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो करते हैं प्यार करते हैं बहुत मुझे उसमें फिर बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे ऐसे पति और ऐसे बच्चे हैं जो भी उनसे या हमसे गलती हो जाता है ओ लोग हंस के मुझे माफ कर देते हैं बोलते हैं मेरी माँ है माँ मेरी है तो सब कुछ है इसलिए मुझे बहुत अच्छा दर्जा देते हैं और जो भी उनसे हमसे भी जो भी गलती से ही होती हो हम अपने बच्चों के हंस के माफ करते कलेजे से लगा लेते हैं इसलिए हम गरीब परिवार से हैं मेरे आदमी इतना कमाते नही हैं सरकार से यही निवेदन है कि नरेगा वाली पे अच्छे अच्छे काम दे इसलिए उनका परिवार अच्छा चल सके उसके लिए जो भी हमसे गलती से हुई उसके लिए माफी